जब हमरा नया नया शादी होलो तऽ हम केकरो से बात नहि करैत रहली आओर हमरा अंदर बहुत जादा कोइ चीजके फीलिंग्स होयत रहल कि हम कैसे केकरो से बात करी आओर जॉब लगलक तऽ हम बाहर निकलली जाहिके कारण हमरा बहुत सारा समस्या होयलक जैसे केकरो से कैसे बात कयल जेतै कहाँ पे जायल जेतै किसके साथ जायल जेतै किसके साथ जैसे बैठल जेतै अब धीरे धीरे हमरा साथे हर चीजके समस्या हो गेल जाहिसे हम अब बेझिझक किसीके साथे बैठके दू बात कर सकैत छी आओर एहि कारण हइ कि